बिजलीअ सां ॾाढा सारा ख़तरा हूंदा आहिनि जीअं त करेंट ईंदो आहे जीअं त केॾीमहिल बिजलीअ सां किथे तार वार में आग बि लॻी वेंदी आहे जीअं प्रेस कंदा आहियूं त फ्यूज फ्यूज बि थी वेंदी आहे लाइट कंहिंमहिल ख़राबु थी वेंदी आहे करेंट ईंदो आहे करेंट सां त ॾाढो नुक़सान माण्हुनि खे ख़तरो हूंदो आहे कंहिंमहिल त कोई मरी बि वेंदो आहे कंहिंमहिल कंहिंखे कुझु कोई अपाहिज थी वेंदो आहे कोई हॉस्पिटल ताईं पहुची वेंदो आहे कोई त ठीक बि थी वेंदो आहे कंहिंमहिल पर ॾाढो ख़तरा हूंदा आहिनि जीअं बटण वग़ैरह असां उघूं था त उन्हनि खे बि थोरो सावधानीअ सां माना सुठे सां उघजनि जीअं चम्पलु पाए करे पोइ कम कजे या पाणी गरम कंदा आहियूं असां त उन खे बि राड खे बि जॾहिं कढंदा आहियूं त पहिरियूं तार बंदि बटण बंदि करे मथां प्लग कढी करे ऐं पोइ असांखे रॉड कढणु खपे त ॾाढो सुठे सां थींदो आहे न त ॾाढी प्रा समस्या अची वेंदी आहे बाक़ी ऐं उन लाइट सां ॾाढी प्रॉब्लम ॾाढी ख़राबु शइ हूंदी आहे लाइट सुठी हूंदी आहे इन खां बिना गुज़ारो बि न हलंदो